हलो हलो मैम

हम लोग ये मेरे लड़के के लिए छुट्टी चाहिए थी इस्कूल से बोल रहे हो अरे शादी में जाना है काहे कि पेपर पेपर को तो टाइम है ना मैम अभी आठ दिन

तो प्रिंस प्रिंसिपल सर कितने बजे बैठते हैं ठीक है ना आप बात कर लीजिएगा इसके बाद में फिर कॉल मैं लगाऊँगा तो मेरे को जानकारी दे देना की प्रिंसिपल सर आपकी बात से छुट्टी मिल जाएगी कि फिर मेरे हमको आकर मिलना पड़ेगा ठीक है ना जी हाँ मैम हाँ इसके मामा की शादी है ना नहीं तो जाना तो पड़ेगा ही शादी है तो बच्चा तो जाएगा ही ना मैम

ठीक है मैम पहले आप बात कर लेना फिर इसके बाद में बता देना कॉल करके ठीक है